अगर इस टापिक दे बारै च गल्ल करचै कि जेह्ड़ा साढ़ा कल्चर ऐ डोगरा कल्चर ऐ जम्मू दा जेह्दे च सारे डोगरी रिचुअल ही फालो होंदे ते अगर एह्दे कल्चर प्रापर कल्चर दी बार करगे आहिस्ता आहिस्ता मी लग्गै दा विद पैसेज आफ टाइम बोह्त चेंजज आए दे न इस कल्चर च पैह्लें केह् होंदा हा कि छोटी छोटी कुड़ियें दा ब्याह् करी ओड़दे हे मतलब कि अगर साढ़ी दादी पड़दादी दिक्खो तां ते बारां बारां तेरां तेरां साल दी उमर च ते ब्याह् होई गेदा होर उस मुड़े कन्नै होंदा हा जेह्ड़ा दस साल ओह्दे कोला बड्डा पंदरां साल नुहाड़े कोला बड्डा ऐ ते इक कुड़ी दी कुड़ी दी लाइफ नीं मनदे हे ओह् केह् सोचदे हे कि हां भई साढ़ी एह् लाईवलिटी ऐ असेंगी अपनी लाईवलिटी जल्दी से जल्दी खतम करनी ऐ होर कुड़ी दी पढ़ाई पर कोई ध्यान निं होंदा हा मतलब कि खिच्चै उसी स्कूल पाई ओड़ेआ तीसरी चौथी पढाया ते बस कम्म ई खतम फिर जेह्ड़ा मेन मोटिव फोकस होंदा हा कुड़ी मतलब कि फैमिली दा कुड़ियें दे प्रति ओह् इयै होंदा हा कि आई जाइयै इसी चंगे घर ब्याह् नुहाड़ा करी ओड़ना फेर ओह् बी भामें उत्थें खुशी रवै सुखी रवै जां दुखी रवै ओह् उंदा कंसर्न नेईं होंदा हा ना ही ओह् ओह्दी मेरिटल लाइफ च इंटरफेयर करदे बट आहिस्ता आहिस्ता में दिक्खै नी आं कि जियां बाकी कल्चर च चेंजज आए दे न उयां गै डोगरा कल्चर न बी उस चेंजज गी अपनाया ऐ होर अपने कल्चर च चेंजज आंदियां न आंदियां इन द सेंस कि हून अस दिक्खने आं कि पैह्ले उयै जेह्ड़ी मैं गल्ल सनानी आं साढ़ी दादी पड़दादी उंदा ब्याह् होंदा हा उयै बारां तेरां साल च ते फिर इ'नें स्विच कीता फिर होर थोह्ड़ा लेट होएआ फिर ठारां उन्नी सालें च ते फिर हून फिर आई गेआ बीह् पंजी त्रीह् साल बट हून जेह्ड़ा अज्ज दा टाइम ऐ में दिक्खनी आं ओह्दे बिच्च एज इज़ नाट एज इन्नी इम्पार्टेंट नीं ऐ कि इस कुड़ी कोई इक प्राइरटी ते ऐ नीं कि भई इस उमर च ब्याह् होना चाहिदा इस उमर च होना चाहिदा इस उमर च हून क्राईटेरिया एह् ऐ इनफैक्ट जेह्ड़ी मेक्सीमम फैमिली दा एह् क्राईटेरिया कि भाई जेह्ड़ी कुड़ी ऐ जेह्दा ब्याह ऐ कि ओह् फाइनेंशिली इंडीपेंडेंट होनी चाहिदी ऐ चाहे ओह् थोह्ड़ा कमाए चाहे ओह् जादा कमाए बट ओह् अपने फाइनेंस ताईं आपूं रिस्पांसिबल होग क्योंकि मां प्यौ पैह्लें जादा बच्चे होंदे हे शायद नहीं दिंदे हे कुड़ी मुड़े च फर्क करदे हे हून खिच्चियै लोकें दे इक इक बच्चा ऐ केइयें दे सिर्फ सिंगल मद बेटियां न केइयें दियां मतलब दो बेटियां न बट मां प्यौ पूरी शिद्दत कन्नै उनेंगी पढ़ा दे न अच्छे स्कूलें च पढ़ा दे न अच्छी एजूकेशन देआ दे कालेज्स च भेजै दे केइयें गी ते ओह् ओह् फारेन बी भेजा दे पढ़ने ताईं हून अगर अस अपने अग्गें पिच्छें बी दिक्खचै ऐसा नीं ऐ कि पेट्रियाक कि पेट्रियाक अजें बी थोह्ड़ी ऐ बट मेक्सीमम जाब्स च अगर अस दिक्खै ओह् ओह् कुड़ियां ही रूल करै दियां चाहे वो ब्यूरेक्रेसी च ऐ चाहे वो एजूकेशन सिस्टम च ऐ चाहे वो हेल्थ सर्विसस च ऐ चाहे ओह् कुसै बी डिपार्टमेंट च दिक्खेआ जाए उत्थें तुसेंगी कुड़ियें दा नंबर जादा ते आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता इनक्रीज़ होंदा लब्भा दा ऐ होर ओह्दे पिच्छें में कोह्दा जोगदान देना चाह्नी आं ओह्दे मां प्यौ दा जिन्नै उसी अपनी पुरानी सोच छड्डियै बाह्र निकले होर उनें अपने बच्ची गी बेटी गी पढ़ाया लखाया होर इस काबिल बनाया तां कि ओह् इक केह् आखदे उसी इक पोजिशन पर पुज्जी सकै होर एह् एह् चेंज आई ऐ जम्मू च बोह्त ही बोह्त चेंज बोह्त ही हिटिंग वेव ही एह् पिछले दस साल तू होर चली होर एह्दे ताईं कुड़ियें बी बोह्त संघर्श कीता क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसायटी च अपनी जियै अपनी पहचान बनाना इन्ना असान नहीं हा पर गौरमेंट ने बी ओह्दे च पूरा जोगदान दित्ता कि बोह्त से इंस्टीट्यूशन एक्सकलुसिव उनें कुड़ियें ताईं बनाए बोह् होर बोह्त सी चीज़ां कुड़ियें ताहीं रिजर्व रक्खियां ते उस चीज़ै दी बजह कन्नै कुड़ियां आहिस्ता आहिस्ता अपनी उस चीज़ तू बाहर निकल दियां पेइयां थैंक यू